सब्भने कशा ज़्यादा फक्खर मिगी उसलै मैह्सूस होआ जिसलै में बाह्रमीं पास करीयै काॅलेज आई ही ते काॅलेज दे बिच असेंगी बड़ा किश दिक्खने गी थ्होआ सुनने गी थ्होआ हा ते बड़ा किश सिक्खेआ गी जि'यां एन पी ओह्दे कोला बाद मे एन सी सी जाॅइन कीती ते एन सी सी च बी बड़ा किश सिक्खने गी थहोआ कि'यां असें अनुशासन च रौह्ना चाहिदा ऐ कि'यां असें कुसैं कन्नै बोलना ते बोलना ते चालने दी तमीज़ असेंगी इत्थैं आइयै पता लग्गी ते फ्ही असेंगी एन सी सी दे कैम्प बी जाने दा मौका मिलेआ दूर दूर जि'यां श्रीनगर ते साढ़े जम्मू नगरोटा कैम्प लग्गेआ ते अजमेर जयपुर आह्ली साईड साढ़ा कैम्प लग्गेआ होर बी बड़ी सारी जगाह् असे गीं जाने दा घुम्मने दा मौका थ्होआ असें एन सी सी कोला बड़ा किश सिक्खेआ अपने देश दी सेवा करना सिक्खेआ ते अपने देश दी सेवा कि'यां करी सकनेआं अस ते जरूरी नेई ऐ कि अस आर्मी च गै जाइयै गै देश दी सेवा करी सकनेआं बल्कि अगर अस चाहे कोई बी कम्म करचै ओह्दे च साढ़ी ईमानदारी होनी चाहिदी ते उ'यै साढ़ी देश सेवा हुंदी ऐ ते काॅलेज च आइयै असें होर बी बड़ी सारी चीजां होर बी बड़ी सारी एक्टीविटियां जि'यां कोई कम्पीटिशन होई गेआ जि'यां कोई स्पोर्टस दा होई गेआ खेल दा मुकाबला होई गेआ खो खो कबड़्डी बैटमिटंन बड़ा सारा असें गी सिक्खने गी सिक्खने दा जेह्ड़ा मौका मिलेआ ते जदूं में बाह्रमीं पास कीती मिगी बड़ी फखर मह्सूस होआ ताे में काॅलेज जा नी ऐं पढने आस्तै ते उत्थैं एह् एह् चीज़ा असें गी सिक्खने गी थ्होइयां ते होर थ्होइयां बी असेंगी होर बी बड़े सारे प्रोग्राॅम च असें हिस्सा लैता ते अस बड़े खुश होए होर बी बड़े सारे असें दूर दूर जाने दा पिकनिक गे होर बी बड़े सारे दूर दूर असें जाने गी मौका थोआ